बिदिनो आंनि उन्दै समनि सोमोन्दै जों गेलेनाय मानाय रंजालायनाय जोबोद ज' ज' बाहागो लायोमोन बिदिनो जोङो क्रिकेट गेलेनाय बल गेलेनाय गोबां बाहागो लायोमोन आरो जों ज' ज' लोगोफोरजों गेलेलायोमोन फोथाराव खारथिंबायोमोन लामाफोराव गेलेनायनि गेलेबा जों माने होसोदावलायबायो जों माने बिबायदि ओमफ्राय क्रिकेट गेलेनाय जोंहा बिरात इन्टारेस्ट दंमोन आरोना बिदि इन्टारेस्ट दंमोनब्लाबो माने गोबां मानसिफोर थायोमोन आरोना गोबां बिदिनो गेलेनायाव दिस्टार्ब खालामना होग्रा सुबुंफोरा बिदि मानसि थायोमोन बिदि जों गेलेबायोमोन आरोना जोंहा बल गेलेबाबो बिदिनो बलजों नांजानानै मा जानानै सोरबा उदै सानाय बा खर'आव नांनानै खर' साजानाय बबेबा आथिङाव नांनानै जोजाबायनानै साजानाय बेबायदि गोबां इन्टारेस्टिं काहानिफोर दं आरो ना स्ट'रिसफोर बिदिनो लोगोफोरजों जालायोमोन बिदिनो समयते समयते बल जोनाय आथिंफोराव नांनानै सालायनाया जायोमोन आरोना बिबायदि बिदिनो होम्बाबो जों बल गेलेनायाव गोबां बाहागो लायोमोन आरोना क्रिकेट गेलेबाबो जोंहा खुबैलायनाय मानाय बुनाय नांलायनाय जायोमोन बिदिनो लोगोफोरजों हमलायनो हायाबानो नांलायनाय बल हमनो हायाबा केस हमनो हायाबा नांलायनाय बिदि जायोमोन आरोना बिदिनो गोबां गेलेयोमोन आरोना नांज्लायबाबो